असांजे घर में हिकु कुतो आहे हुन जी ॾाढी सुठे नमूने संभाल कंदा आहियूं इंजैशन वग़ैरह बि सभु लगाराइ ईंदा आहियूं जीअं कोई बि ॿार हथ लॻाए हुनखे नुक़सानु न थिए ऐं उनजे लाइ ख़ासि हिकिड़ो रूम बि आहे